अहाँके कम्पनीमे हम एगो गाड़ी बुक केलहुँ रहए जे गाड़ी हमरा अभी तक नहि मिलल हेँ आ हमरा ओ गाड़ी बहुत जल्दी लय के छै जाहिसँ कि हम घुमयके प्रमुख स्थान घुमयके लिए चाहैत छियै आ अहाँके कम्पनीमे जे हम फोनो केलहुँ रहए ओ फोन अभी तक नहि उठेलक हेँ जे हमर एखन प्रमुख क्षेत्र जे हम घुमयले जाइके चाहैत रहियै ओ कारूबाबा स्थान मण्डन मिश्र सर्वोदय ई प्रमुख स्थानपर हमर मन बहुत घुमयके रहै